ہندوستان کی آب و ہوا بہت متنوع ہے اور یہ مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے ملک کی وسیع جیوگرافی وسعت کی وجہ سے یہاں مختلف قسم کی موسمی حالات پائی جاتی ہیں یہاں چند اہم قسم کی آب و ہوا کا ذکر کیا گیا ہے شمالی میدانی علاقے مثلاََ پنجاب ہریانہ دہلی موسم گرما بہت گرم درجہ حرارت چالیس ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے موسم سرما سرد درجہ حرارت زیرو ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے مغربی ہندوستان مثلاََ راجستھان گجرات یہاں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں دن کے وقت متعدل اور رات کو سردی ہو سکتی ہے مشرقی ہندوستان مثلاََ مغربی بنگال اڑیسہ یہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے خاص کر مانسون کے موسم میں گرمی اور نمی پورا سال گرمی اور نمی رہتی ہے جنوبی ہندوستان مثلاََ تمل ناڈو کیرل کرناٹک سال بھر متعدل درجہ حرارت گرمی اور نمی مانسون کی بارشیں جون سے سپٹمبر تک جنوبی مغربی مانسون اور اکٹوبر سے دسمبر تک شمالی شمالی مشرقی مانسون ہمالی علاقہ مثلاََ جموں و کشمیر ہماچل پردیش اترا کھنڈ سردی اور برف باری سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور برف باری متعدل موسم گرما گرمیوں میں متعدل درجہ حرارت یہ مختلف آب و ہوا ہندوستان کی زراعت رہن سہن اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالتی ہے مختلف خطوں میں موسمی تبدیلیوں موسمی تبدیلیاں لوگوں کی روز مرہ زندگی اور معیشت میں بھی نمایاں ہوتی ہیں